हँ अररिया जिलासँ बाजै छियै की जी हम अहाँके जिलाके किछु जानकारी लै लऽ चाहै रहियै बता सकैत छियै ओ पुछै लऽ चाहै रहि कि अपन जिलामे जे ई काली मन्दिर सुनैत छियै बढ़िआँ नामी गामी छै तऽ एकर बारेमे मन्दिरके बारेमे किछु अहाँ बता सकैत छियै जी अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा हँ हँ ओ अच्छा तऽ किछु खेलकूदके खातिर मैदान ओदानके व्यवस्था यऽ कि नहि अपन जिलामे विद्यार्थी सबके ओ अच्छा ठीके छै ठीक